योग हमारे दैनिक जीवन मे बहुत उपयोगी है योग को सीखाने के लिए बहुत जगह योग सेंटर भी बनाये गए हैं जिस का उपयोग बहुत से लोगों को द्वारा लिया जाता है योग के द्वारा बहुत सी बीमारियाँ दूर रहती हैं स्वास्थ्य अच्छा रहता है शरीर मे फुर्ती रहती है और लचीलापन बना रहता है योग को जितना जल्दी शुरुआत किया जा सके उतना सहीं रहता है काम उम्र से ही योग का अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हमको आगे जाकर कोई परेशानी उत्पन्न ना हो योग बुजुर्ग लोगों के लिए भी सही रहता है तथा कई बार बुजुर्गों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है